भारतके तऽ महात्मा गाँधी देन छो आओर महात्मा गाँधी साथमे पूरे पूरे भारतवासी रऽ देन छै सिर्फ महत्मा गाँधी अकेले जाकेँ झण्डा वहाँ अंग्रेजसँ लड़िके नहि वहाँ जाके करी देलकै आओर उसके साथमे सभी आदमीके क़ुरबानी होलै बहुतो आदमी रऽ जे जे देशभक्त कहलाबै छै सुभाषचन्द्र बोस एने गेलै बहुत एथीसँ ओतना तऽ नाम भी आओर सब रऽ एथीसँ ही भारत आजाद होलै